हेल' साब्लाया मोजां नङा साब्लाया मोजांमोन दखं माहोनो दाखालि गोदानसो लाखिनायबि सब्लाया गायखेरा दै गोनां गैयादां गायखेरा दै गोनांदां साब्लाया मोजांमोन दखन न'आव नांदों माथो मानो जाखोबा नोंसानि दैयालाय मा दंखलनिना खुङानि ए मानो जाहैखोबा नोंस्रानियावबा नोंस्रानाव होनदो मानो जायाखैबा बेलेगनियावथ' मोनथ'याखै आं कमप्लेन दा नोंसोरनाव कमप्लेन मोनबाय आरो दे होमब्ला अ होमब्ला माहोनो एफोरबायसानो खोनसेसो आरो मोजां माल फायब्लाथाय नोंस्रानाव हरगोन आं होमब्ला नोंस्रानाव जुदि गोसोम जाहैबायब्ला

दाथ' बुंखा नांगोन मानो होनब्ला नोंसोर लांदो जुदि मोजां मोनाब्लाथ' बुंखा नांगोनना दा नोंसोर बुंब्लासो जोंबो मिथिगोन अ जेनोबा जोंबो नोंसोर बुंब्लासो जोंबो मिथिगोन मोजां जादो जायाखै बेफोरबायसाना आरो जेनोबा कमप्लेन होदो मोजाङानो जादो जेबो नङा बुंबाय हामबाय मानोहोमब्ला मिथिबाय आरो माहोनो दानो बुङाब्ला आंबो मिथिनाय नङामोन नों दा बुंनायखायसो मिथिबाय जेनोबा दे होमब्लालाय उनाव उनाव मोजां माल फायब्ला हरगोन दे होमब्ला दोनदो